ہندوستان کا تعلیمی نظام دنیا کے بڑے نظاموں میں شمار ہوتا ہے یہاں بنیادی سے اعلیٰ تعلیم تک سہولیات دستیاب ہیں سرکاری اور نجی ادارے دونوں موجود ہیں داخلے کے لیے سخت مقابلہ ہوا کرتا ہے خاص طور پر انجینئرنگ و میڈیکل میں نصاب زیادہ چھیوڑی پر مبنی ہے عملی تعلیم کی کمی ہے کئی علاقوں میں اسکولوں کی حالت خستہ ہے اساتذہ کی تربیت اور حاضری ایک بڑا مسئلہ ہے طالبہ میں تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیت کم پیدا ہوتی ہے دوسرے ممالک میں تحقیق و عملی علم پر زور دیا جاتا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں بنیادی ڈھانچے ٹیکنالوجی اور سیکھنے کے طریقے بہتر بنانے کی ضرورت ہے